जी हाँ इस ट्रैकिंग के मौसम जो मौसम बदल रहा है इसमें हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ सर्दी ज़ुकाम गैस पेट दर्द वगैरह ये सब का समस्या आम बात है इसमें समस्या आती जाती रहती है और मौसम का उतार चढ़ाव के हिसाब से तो इसके लिए साथ में हम कुछ दवाएँ रखते हैं जैसे कि बुखार हो गया सर्दी खांसी अगर है तो भी और अगर गैस वगैरह बन गया पेट में दर्द है तो जैसे कि कालपूल वगैरह जो बुखार की दवा है सर दर्द बुखार ये सब में काम आती है कालपूल हो गया उसके बाद गैस के लिए एसीलॉक हो गया और एलर्जी वगैरह से भी आदमी को सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो इसके लिए एव्हिल वगैरा जो है ये सब रखना अनिवार्य है और हम अक्सर ये दवा अपने घर में भी रखते हैं और पास में भी रखते हैं और वह जिससे किसी भी समय हमारे बच्चे या बुजुर्ग या हमें खुद को या हमारे फेमिली में किसी भी सदस्य को ऐसी स्थिति किसी वक्त भी आ सकती है क्योंकि मौसम जो है वह बदलता है अभी के समय में ज़्यादा धूल मिट्टी के वगैरह से प्रदूषण की वगैरह से तो सर्दी ज़ुकाम वगैरह यह सब जो है बुखार यह सब तो आम बात आज के समय में हो गया सबसे ज़्यादा एसिडिटी जो गैस है उसकी समस्या तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ईनो साथ में रख लें या एसीलॉक तो कंपल्सरी अभी हर घर में उपलब्ध होता है ताकि गैस का समस्या ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है अभी के समय में ये सब दवाइयाँ हम लोग अपने पास उपलब्ध रखते हैं बुखार के लिए भी हम लोग जो पारासिटामॉल वगैरह जो दवाई जिसमें है परासिटामॉल बुखार की ये सब दवाएँ हम लोग वो हर हाल में अपने घर में उपलब्ध ही रखते हैं ताकि हमारे बच्चे हैं बुज़ुर्ग हैं हमारे खुद की तबियत है इस सब के लिए काम आ सके तो हम लोग ये सब दवाइयों का उपयोग करते हैं कोशिश करते हैं कि गर्म पानी का भी उपयोग करें ताकि उससे हम लोग को थोड़ा सा राहत मिले और हमारे बच्चे को भी हमारी फेमिली के जो भी सदस्य हैं उन लोगों को सहयोग के लिए कहते हैं कि वे गर्म पानी पीना चाहिए इससे आपका स्वास्थ भी अच्छा रहेगा और आप अच्छा फील भी करोगे तो हम अपने तरफ़ से तो यही कर सकते है कि ये सब दवाइयाँ तो ऐसे रखते हैं और अलग से जब डाक्टर से ज़रूरत होती है तो सलाह लेते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं जो हमें आगे की प्रक्रिया और दवाइयाँ जो होती हैं वे बताते हैं